हलो किदें सांग हय ओपन आसा आमची जायती हां मसाले आसा मागीर रेश्या बांगड्यां रेशी हां मसालो आसा सगलीं मेळटा हय आसा तूं कसलो जायो हय फ्रेश हा आनी बरी क्वॉलिटी सादी न्हय सगळे मसाले आसा बेस्ट म्हण हय हय कसली सर न्हय तुका आ भिंडाच्या वटाच्या आंब्याच्या सगळी बाशे आहा आ हय आमटान आसा चिंचेची आमटान कितली जाय तुका पांच किलो एक हजार रुपयान किलो हय हय आतां मेळना न्हू त्यो कशी दिवपा पडटा मुगे ना आमकां परवडना ती

हय उकडी तांदूळ येता एकशे साठ रुपया बरी कॉलिटीची बा बासमती

तूं कसली जाय आ बोलां बोलम ते बोलम आ एकशे साठ रुपया किलो तूं कितली जाय केन्ना येता केन्न तूं सवाय धरूय येतूं गिर्याक जाय म्हणटगीर आमी सवाय दिवपा जाय न्हू केन्ना येता मिरसांगो आठशीं रुपया

तूं कितली जायो आठश्यान म्हणटर जर तुका दवरुया पांचश्यांनी चल गिरायक जाय न्हू म्हाका दुसर फावटी गिरायक दवरपा जाय न्हू कोथमीर आहा सगळें आं तुका जाय तें येवन व्हर एकशें साठ रुपया हय सगळें आसा हाली येता कितल्यांक कितल्यांक हांव हांव धांक बंद करतां

धांक बंद करता साडे धांक येता कशी येतली बंद करता शॉपा पळोवपा येतली म्हाजी शोप धांक बंद धांक बंद आठां बीन यो चल बरें म्हाका टायम जाता